हा तव्हां गोलू रेस्टोरेंट मां था ॻाल्हायो हा मां तव्हां खे सुबूह सामान लिखायो हुयो असांजे घर मोकिलण लाइ उहो जीअं दाल पकवान कढ़ी चांवर सम्बोसो भाॼी वड़ो आलू बंडो बूंदी माल पुड़ो पकोड़ा हा त इहे सभु मोकिलिणा इन पर हिक में इन में हिकु आईटम तव्हां खे न मोकिलणो आहे छोकी उहो असांखे हिनमहिल उहो ठही वियो आहे घर में ई असांजे हा हा उन करे असांखे उहो सामान न खपे संबोसो असांजे घर में ठाहे वरिती अथनि त उहो सामान न मोकिलिजो बाक़ी जेको तव्हां खे सामान तव्हां खे मोकिलियोमांव थी जीअं दाल पकवान कढ़ी चांवर भाॼी वड़ो बूंदी माल पुओ पकोड़ा त इहे आईटम तव्हां असांजे घर मोकिले छॾिजो असांजो घर जो पतो सवा माधव नगर कटनी द्वापर लाइन ब्रेक नंबर नाइंटी थ्री वार्ड नंबर तेतालीस आहिनि नंबर ते मोकिले छॾो बाक़ी तव्हां जा जेके पेसा अथव ॿुधायो त असां तव्हां जे नंबर ते विझूं था या त वरी पोइ जेको ईंदो माण्हू खणी करे उन खे ई ॾई छॾींदासीं जीअं चओ बाक़ी तव्हां इहो ॿुधायो कि तव्हां कॾी मोकिली घणी देरि में मोकिलींदव सामान इहो मां तव्हां खे ॿ ॾींहं पहिरों लिखायोमांव अॼु तव्हां खे मोकिलिणो अथव मंझंदि जे तव्हां खे ॿारहें वॻे ताईं असांखे खपे महिमान ईंदा ऐं उन जे अलावा बाक़ी तव्हां जा पेसा घणा थिया ॿुधायो त असां तव्हां खे विझी छॾींदासीं हुन में फोन पे में ऐं न त तव्हां खे हू माण्हू ईंदो खणी करे त उन खे ई ॾई छॾींदासीं जीअं चओ बाक़ी ठीकु आहे